جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو مطلب مجھے ڈیلی بیڈمنٹن کھیلنا پسند ہے مجھے پڑھنا پسند ہے مجھے دوستوں سے بات کرنا پسند ہے اور مجھے ناول وغیرہ پڑھنا بھی بہت پسند ہے تو اور مجھے ویڈیو کال سے بات کرنا بھی بہت پسند ہے